हाँ नमस्ते साहब हाँ तो हमारे सेंटर पर आपको गाड़ी लाना पड़ेगा आपकी सर्विसिंग धुलाई भी होगी धुलाई भी होती है नंदगंज में हाँ ठीक से धुलाई भी होगा आयल ओल भी बदल देंगे पुराना वाला आयल निकालकर के नया हाँ टायर ओयर भी चेक हो जाएगा और अगर मान लीजिए गाड़ी का जैसे नट बोल्ट ढीला है चाहे कुछ है उसको भी देख लिया जाएगा अब आप बताएँगे हिसाब से कर लिया जाएगा और करने के बाद आपको वहाँ धुलाई का भी सेंटर है धुलाई भी हो जाएगी नही हाँ सर्विसिंग ठीक है वहाँ नहीं धुलाई उलाई करने के बाद जो है हाँ वहाँ अच्छे से फिर सर्विसिंग हो जाएगी सर्विसिंग हो जाएगी तो फिर अच्छा रहेगा पानी सानी जो गया रहेगा वह भी निकल जाएगा

अच्छा ब्रेक क्या हो गया ब्रेक फेल है क्या

हाँ वह तो खड़े खड़े भी चेक हो सकता है लेकिन उसकाे थोड़ा नीचे खोलना पड़ता है खोलने के बाद जो है उसको उसमें ग्रीस व्रीस लगाएँगे अगर हाँ उसमें कुछ सही हो जाएगा ग्रीस रीस रहता है तो थोड़ा कस देते हैं तो उसको मतलब सही हो जाता है अपना पकड़ बना लेगा नहीं आयल तो आयल देखो हम पुराना आयल हो जाता है तो तेल ज़्यादा पीता है डीजल ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा पिएगा ऐसे जो है वह आयल थोड़ा सही आयल रहेगा तो पेट्रोल कम पिएगा वो जल हाँ इसकी लिमिट है कि अब अब गाड़ी चलाने के हिसाब से होता है ऐसे वह एक आध महीने में अगर एक महीना तक बदलवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा हर महीने महीने अगर साल साल पैसा आयल का अलग से लगेगा मतलब जितना आप काम दें काम कराएँगे उस हिसाब से पैसा लगेगा वह बस सर्विसिंग कराएँगे और उसका गाड़ी का पूरा होकर के हम आठ दस हज़ार तक में कर देंगे हाँ उसमें धुलाई उलाई क्लियर करके उसका पूरा मेंटेनेंस जो है ग्रेसिंग ओसिंग के साथ आयल ओयल डालकर के जो जहाँ जिधर नट बोल्ट अगर ढीला भी है कमज़ोर तो हम दूसरा लगाकर के सब कुछ ओके कर देंगे ठीक है सर हम दस कम एमाउन्ट में करना चाहेंगे तो मान लीजिए आयल सायल पल्टी करके उसका धुलाई उलाई कर देंगे वह कम में भी हो सकता है ठीक है सर नमस्ते सर